ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल फेसिलिटीज़ ॾाढियूं घटि आहिनि ऐं उते पंचायती राॼु आहे गांव आहिनि गांवनि में घर परे परे हूंदा आहिनि माण्हूअ खे जेकॾहिं कोई बीमारी थिए त उते वॾी सुठी हॉस्पीटल्स न आहिनि ऐं घणो करे सभु बंबई में या वॾनि सिटीज़ में हॉस्पीटलुनि में माण्हुनि खे वठी वेंदा आहिनि इलाज लाइ छो त हुते सुठा इलाज न थींदा आहिनि दवाउन में लिमिटेड कुझु डॉक्टर हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा हाईली क्वालीफाइड न हूंदा आहिनि हाईली क्वालीफाइड घणो करे वॾनि वॾनि सिटीज़ में हूंदा आहिनि ऐं हॉस्पीटल में म मशीनरी फेसेलिटीज़ एॾी नाहे जिते वॾा ऑपरेशन थी सघनि ऐं उते एॾो परे परे सभु गांव आहिनि सिटीअ खां जो ऐॾी मेडिकल फेसिलिटियूं पहुंचाए बि न सघंदी आहे सरकारि त ही घणाई कुझु हुते गांव में ॻाल्हियूं आहिनि ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त गांव में ऐॾो पैसो बि न हूंदो आहे जो माण्हू ऐॾा वॾा ख़र्च हॉस्पीटलुनि जा करे सघे ऐं मेडिकल एक्सपेंडीचर्स वॾा आहिनि जामु ख़र्च वॾा आहिनि